हम अपन जीवनमे जे कोनो भी शुभ आयोजन शुरू करैत छी तऽ सभसँ पहिने तऽ भगवानक पूजा करैत छी ठीक जेनाकि मूड़न होइए तऽ ओहोमे पहिने भगवान भगवतीकेँ पातरि तातरि दए कऽ फेर हुनकर पूजापाठ कए कऽ केशसभ कटायल जाइत छै ठीक ओकर बाद फेर उपनयन जेना होइए तऽ ओहिमे बँसकट्टी होइत छै पहिलुक दिन फेर ओकर बाद कुम्हरम होइत छै माटि मङ्गल होइत छै आओर बहुत विध वाध होइत छै सभ पर्व त्यौहारसभ कोनो भी शुभ आयोजन करैत छी फेर मरबबन्ही होइत छै उपनयन दिना लगभग छओ सात घण्टा आठ घण्टाके पूजापाठके दौरान उपनयन होइत छै ओहिमे सभ भगवानके पूजापाठ होइत छै ब्रह्मा बनैत छै गुरु बनैत छै गुरु फेर मन्त्र दैत छथिन आओर सभ भगवानकेँ मनाएके मेन पूजापाठ करैत सभ अपन अपन धार्मिक पर्व त्यौहार मनाबैए धार्मिक कोनो भी आयोजन करैए सभ अपन अपन भगवानके पूजापाठ से मेन करैए